बचपनके यादमे अखन देखल जाइ तऽ एकैटा बहुत बढ़िआँ छलै जेना सब फैमिली साथ चाचा चाची दादा दादी मम्मी पापा भाय सब भी साथ जे छलै ने ओ बहुत सुन्दर याद छलै ओहिमे सभ मिलबाँटि कऽ रहै छलखिन सभ अपन अपन काम करय जिन्दगीमे ओहिसँ बड़का खुशी नहि भऽ सकैए अखनके लेल देखल जाय तऽ सभ अलग अलग कोइ गाँवमे रहैत छथिन तऽ कोई विदेश चलि गेलखिन शहरमे रहैत छथिन अखनके देखल जाय तऽ ओ बहुत अलग भऽ गेलनि ओहिमे बचपनके खास एके दिन छलनि जे कि घरमे सभगोटए बैठि कऽ बर्थडे विश केलियनि हेँ ओ सभसँ जिन्दगीके सभसँ खुशीके पल छलनि ओ दिनके हम यादमे बटोरि कऽ राखि सकैत छी आओर हमेशा ही रखबै ओ दिन जिन्दगीके सभसँ बड़का खास पल छलनि आओर ओ दिन हमेशा हमरा साथ रहतनि ओकरा हम कहियो छोड़ि नहि सकैत छियनि ई हम उम्मीदके साथ कहि रहल छी